हाँ मेरे क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम डॉक बाबा नागार्जुन स्टेडियम जो कि बेनीपुर में है ये दरभंगा ज़िला में स्थित बेनीपुर ब्लॉक के अंतर्गत बेनीपुर में है जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम और यहाँ हर समय तरह तरह के खेल आयोजित किया किए जाते हैं जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल हॉकी खोखो और अन्य तरह के खेल यहाँ आयोजित किया जा किए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी बहुत सारे शहरों से बहुत सारे ज़िलों से खिलाड़ी अपना ले कर अब इनमें भाग लेते है और अपने खेल दिखाते हैं खेल के साथ साथ उनका यह भी अगल बग़ल के लोगों को मनोरंजन मिलता है और वहाँ के स्थानीय लोग जो कि अपना छोटे से व्यवसाय की दोकान खोल लेना किसी भी टपरी चाय की दोकान खोल लेना और अन्य प्रकार की दुकान खोल कर उनको एक व्यावसायिक सुविधा भी प्राप्त हो जाता है जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाता है और अगल बग़ल के लोगो के लिए मनोरंजन भी मिल जाता है और आने वाले लोगों को वहाँ विभिन्न प्रकार के प्रसकार राशि प्रोत्साहित किए जाते है जो कि उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और उन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देख के अगल बग़ल के बच्चों भी प्रोत्साहित होते हैं और वो खेल की भावनाओं को और विकसित करते हैं जो कि उनके मन में यह भावना उत्पन्न होते है कि इन्हें देख कर हमें भी इस प्रकार से खेलना चाहिए जो कि उनको अपने प्रतिस्पर्धा व देश विदेश से आ के खेले और उनका अपना नाम रौशन कर सकें और इसी प्रकार से उनकी खेल भावना को देखते यह स्टेडियम का निर्माण किया गया है जो कि हमारे ये बेनीपुर में स्थित है